جی ہاں مجھے اپنی آنے والی پرواز کے لیے خصوصی کھانے کے اختیارات کے بارے معلومات حاصل کرنی ہے دراصل میری کچھ غذائی پابندیاں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ دوران پرواز مجھے وہ کھانا مہیا کیا جائے جو میری صحت اور ترجیحات کے مطابق ہو میں سبزی خور ہوں اور گلوٹین سے پرہیز کرتا ہوں اس لیے میرے لیے عام کھانا موزوں نہیں ہوتا میں نے سنا ہے کہ بیشتر ایئر لائنس خصوصی کھانے جیسا کہ ویگن کوشر حلال یا گلوٹین فری کھانے پیش کرتی ہیں لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ پرواز پر خود بخود دستیاب ہوں اس لیے میں نے ایئر لائنز کے کے کسٹمر سروس پر کال کی اور ان سے درخواست کی کہ براہ کرم مجھے بتایا جائے کہ میری مخصوص میری کہ میرے مخصوص سفر کے لیے کون کون سے کھانے کے آپشن موجود ہیں میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ مجھے اپنی پسند کا کھانا پہلے سے ریزرو کرنا ہوگا یا یہ خودکار طور پر فراہم کیا جاتا ہے